ग्रामीण छेत्रक सांस्कृतिक पहचानके रक्षण आ बढ़ाबा देबऽके लेल पारम्परिक खेलक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका छै पहिले जे छलै सामा चकेबा मिथिलामे बहुत धूमधामसँ मनायेल जाइत छलै ओ कार्तिकके दिन कार्तिक जहिआ मास जहिआ स्टार्ट शुरू होइत छै ओहिके दिन ओ आरम्भ होइत छै सामा चकेबा ओहिमे देखैत छलियै कि माँ सब जे छै माँ सब पहिले जे छै साँझ कऽ बैसैत छलखिन गीत गबैत छलै मिथिलाक लोकगीत गबैत छलै ओहिके बाद जे छै ओसब जखनि लोकगीत गाबि लै छलै एक दू घण्टा गीत गाबि लै छलै ओहिके बाद ओ चुगलाके चुगलाके जरबैत छलै चुगला जरबै लऽ जाहिमे माँ माँ बहिन सब जे छै से घरसँ आङ्गन बाहरमे जाइत छलै चुगला जरबैत छलै आओर बहुत ही नीकसँ ई पर्ब मनबैत छलै ओहिके बाद जहिआ ई ताहिके बाद किछु दिनके बाद सामा जहिआ भसैत छलखिन तहिआ भैआ बहिन जे छै से भैआ बहिन जे छै भैआके फाफड़ भरैत छलै हमरो ब हमहु हमरो बहिन जे छै हमरा फाफड़ भरने छथि ओहिमे फाफड़मे चूरा गूड़ लड्डू आओर बिभिन्न तरहके बताशा ई सब बहिन जे छै भैआके फाफड़मे दै छै आओर ओकर बाद रातिमे सामाके बिदा कयल जाइत छै हमसब जे छै केरा कऽ डपोर पर जे छै से घर बनबैत छलियै ओहिके बाद जे छै से छठिमे फटाका बचाके रखैत छलियै कि सामा कऽ मे फोड़बै फटाका कऽ फटाकाके सामाके रातिमे जहिआ भसाओन होइत छलै ओहि रातिमे फोड़ैत छलियै आ केराके डपौर पर सुंदर घर बनबैत छलियै आओर भसबैत कालमे से सामा कऽ ओहिमे राखैत छलियै ओहिमे ओ जखनि हमसब बच्चा छलहुँ तऽ माँ ओहिसँ कुत्ता गैआ ई सब बनबैत छलै हमसब माँके कहैत छलियै कि की माँ ई गैआ कऽ आओर कुत्ता कऽ नहि भसैत हम मतलब एकरा साथ खलेबै तऽ माँ हमर बात मानैत छलै आओर सब किछु तऽ भसा दै छलै लेकिन ई कुत्ता आओर गैआ सब कऽ नहि भसबै छलै जाहिके साथ हमर बचपन बीतल ओहिके साथ हम खेलाइत छलहुँ मस्ती करैत छलहुँ एकदमसँ